हलो जय झूलेलाल दादी मां इषा पेई ॻाल्हायां मां अजमेर मां केसरगंज पासे मां इषा पेई ॻाल्हायां ऐं मां केसरगंज रहंदी आहियां मूंखे इअं पुछिणो हुओ की असां ख़ुदि जे हैल्थ जो ख़ुदि जे सरीर जो ध्यानु कीअं रखूं न्यूट्रिशन में की असांखे असांजे सरीर खे कीअं संभाले करे रखिणो खपे असांजो खाधो पीतो छा हुजिणो खपे कहिड़े टाइम ते असांखे छा खाइणो खपे डाइट वग़ैरह जी बिल्कुलु जी मां तव्हांजो ॾाढो नालो ॿुधो आहे की तव्हां ॾाढो सुठो ॿुधाईंदा आहियो न्यूट्रिशन जो बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु दादी मूंखे मुंहिंजे हिन पाड़े में हिकु रहंदी आहे कशिश भाभी उन्हनि मूंखे तव्हांजो नंबर ॾिनो हुओ उन्हनि खे तव्हां शायदि न्यूट्रिशन जे बारे में ॿुधायो उन्हनि खे डाइट चाट ठाहे ॾिनो जी जी जी जी उन्हनि मूंखे ॿुधाइनि जी ॿुधायो जी कंहिंखे जी जी जी जी मां खणाव पेई जी बिल्कुलु दीदी छो की डॉक्टरनि जी दवायूं त हिकु टाइम लाइ थी कमु कन उन खां पोइ हिकु वक़्त खां पोइ बंदि थी करे लाइनि जेसताईं पाणि दवा नथा वठूं तेसताईं कमु थिए कान थो पंहिंजो

जी जी

जी ठीकु आहे दीदी

दीदी एफ्रेश पीअण खां पोइ हथो त न पाण नाश्तो वग़ैरह खाई था सघूं या कुझु खाई नथा सघूं अच्छा अच्छा अड़े वाह ई त ॾाढी बढ़िया शइ आहे जी बिल्कुलु बिल्कुलु जी

ॾह मिंट पहिरीं सलाद खाइणो हुन खां पोइ दीदी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा दीदी ॿिया कान अच्छा

जी जी बिल्कुलु दीदी बिल्कुलु हा छो कि हू माने आहिनि तॾहिं जी हुन खां पोइ भुख कान लॻंदी बिल्कुलु बिल्कुलु दीदी बीमारियुनि जे चकर में त माण्हू अॼुकल्ह परेशान आहे घणियूं गोरियूं वठूं डॉक्टरनि खां घणा सलाह सुलियूं कयूं घणी घणी वठंदासीं जॾहिं अञा उमिरि बि एतिरी वॾी त आहे कान जेकी असां गोरियुनि जे ज़िंदगी कढूं

बिल्कुलु बिल्कुलु बराबरि बिल्कुलु बराबरि दीदी मां इअं ई कंदमि जी जय झूलेलाल